पहले के समय में अगर हम बात करें तो डाक टिकट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी उस समय पर और अभी तो बहुत ज़्यादा टेक्नॉलोजी आ गई है कि आप दूर बैठे इंसान से कैसे भी संपर्क कर सकते हो परंतु पहले के समय में जो संदेश भेजने का जो तरीका हुआ करता था वह बहुत अच्छा था अभी तो हम लोग इतनी टेक्नॉलोजी ले आए हैं पर यह सारी चीज़ें बहुत पहले से चल रही है डाक टिकट जैसे हम लोग अगर बात करें अपना एक संदेश एक दूसरे को पहुँचाने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है साथ ही इन पर जो अंकित जो चित्र होते हैं वह बहुत ज़्यादा अदभुत होते हैं और और कोई बड़ी संख्या या महान व्यक्ति या कोई समारोह या विशेष खासियत या फिर किसी आविष्कार के सम्मान में सरकार डाक टिकट जारी करती है तो बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ को जो शेक्ष मूल यह है कि आप इतना जो अभी हम लोग टेक्नॉलोजी ला रहे हैं कहीं न कहीं वह चीज़ें पुरानी चली आ रही है जब जितना हम पढ़े हैं उससे पहले तो वह पहले बहुत हम बढ़ चुके थे तो पहले के टाइम पर जो डाक टिकट भेजने का जो तरीका था या जो संदेश भेजने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ अलग था कुछ भिन्न था और काफी हमारे शैक्षिक मूल्य से जुड़ा हुआ है